हेलो हँ बजिऔ हूँ हम आइ हँ मैथिली भाषा नीक लागत एहिके लऽ कऽ जे मैथिली हमरासबके मातृभाषा सेहो छी किएक तऽ हमसब मिथिलाञ्चलके रहनिहार छी अँए जे एहिठाम अँए हमरा साइडमे जनक नन्दिनी जानकीके गाम राजा जनकके एहिठाम छलनि हँ जानकीजी एहिठामके छलखिन हँ मिथिलाञ्चलेके तऽ हुनकर बहुत धूमधामसँ सबचीज भेलनि शादी बिआह हेँ तऽ तेँ मिथिलाञ्चलके आदमीके सबचीज मिथिलाके पसन्द छै दूरो दूरके आदमीके पसन्द छै जे नहि मिथिलाञ्चलमे बहुत किछु हम देखै छी मिथिलाञ्चलमे हम बहुत किछु सुनै छिए मिथिला हमरा बहुत मिथिलाधाम बहुत सुन्दर लगैए हुँ हँ तऽ मिथिला नहि तऽ ओ अँए तऽ अहाँके हम हमरा सङ्गे चलब कतहु घुमबाको छै देखबाको छै आओर कतेक सुन्दर ओ धामसब छै अँए जहाँ जतऽ विद्यापति छलाहऽ ओहिठाम मिथिलाके मधुबनी जिलान्तर्गत बिस्फी ग्राम निवासी अएँ विद्यापति हुनको बहुत सुन्दर अथी छनि किएक तऽ ओ मैथिलीमे बहुत सारा काव्य ग्रन्थ लिखने छथिन जकर कि वर्णन आइ ए बी ए एम ए सबमे चलि रहल छै एखनो तक बहुत हुनकर जामे तक अँए ई मिथिला भाषाके प्रयोग बहुत जगह भऽ रहल छै तेँ मिथिला मैथिली अहाँके सुन्दर लागत अहाँ चलब हम देखाएब अहाँ एँ जतेक अहाँके नीक लागत मैथिली भाषा अहाँके सुन्दर लगबे करत एहि लऽ कऽ जे हमसब मिथिलाके रहनिहार छी तेँ अहाँके मैथिली भाषो पसन्द हैत मिथिला एहिके रहनिहार आदमी मैथिली पसन्द मिथिलाके धाममे हमसब एहि मैथिल छी तेँ जय मिथिला जय मैथिली हँ चलब अँए मधुबनी जिला सबमे घुमि लेबै हम तऽ ओहिठाम छी अहाँ हमरे लगमे आबिके अहाँ हम सौँसे अहाँके देखाएब घुमाएब सुन फिराएब अहाँके बहुत सुन्दर लागत देखबामे जे अहाँ अँए पुनः कहबै जे नहि हमरा ई बहुत पसन्द अइ जहिना अहाँके पसन्द आबि रहल अइ तहिना लागिते रहत तेँ ई बहुत सुन्दर छै अस्थान मिथ मैथिली भाषा बहुत सुन्दर छै मैथिलीके एक एक टा किताब बहुत सुन्दर लिखल छनि कविके जे पढ़ैके लेल बहुत सुन्दर अहाँके लागत पढ़िओके देखबै तऽ बहुत आनन्द आएत अँए हँ तऽ तेँ अहाँ अँए मिथिलाके आदमीके सबचीज अएँ पसन्द हेबे करतै किएक तऽ हमसब मैथिल छी मैथिलके अँए मिथिलाके रहनिहार सब मैथिल बहुत सुन्दर अपनाके सबकिछु अँए अपनासब जतेक हमसब जे एहिठाम रहि रहल छी सबटा मिथिलेवासीसब छथि एहिठाम तेँ ई भाषा भूषीसब सब अँए समझै बुझैवला छिए दूरदराजके केओ नहि छिए दूरदराजके जे केओ एहि भाषाके हमरासबमे आबि गेल हँ ओहो अही मैथिलिए ओहो सीखिकऽ ओ ततेक सुन्दर ओ बजै छथि जकर कि वर्णन नहि छिए अँए लगै छथि जे ओहो मैथिले थिकाह दोसरो ठामसँ आबिकऽ सीखिकऽ ओ मैथिली एतेक सुन्दर बजै छथि जे ओहो लगै छथि जे अँए मैथिले एहिठाम आबिकऽ बैसि गेला हँ दोसरो ठामसँ आबि आबिकऽ सीखि सीखिकऽ एतऽ बहुत सुन्दर ओ स्थापित भऽ गेला हँ हँ ठीक छै फेर चलब अहाँ देखबै सुनबै अहाँके बढ़िआँ लागत अहाँके सुन्दर लागत अहाँ हर समय उपस्थित रहबै तैआर रहबै अहाँ देखैत रहबै